हिन्दी भाषा हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा है आधे से ज़्यादा लोग हिन्दी बोलना पसंद करते हैं और हिन्दी में ही हम मूवी वग़ैरह देखते हैं हमारे देश में इतने सारे बुज़ुर्ग लोग हैं जोकि हिन्दी बोलना पसंद करते हैं सबको सबको इंग्लिस नहीं आती है ना इसीलिए हिन्दी बोलना पसंद करते हैं और हिन्दी में कार्टून मूवी वग़ैरह भी देखना पसंद करते हैं हिन्दी भाषा सबसे अच्छी भाषा है हिन्दी हमारे राष्ट्र की सबसे अच्छी भाषा है जोकि बच्चों से लेकर बुज़ुर्ग तक बोलते हैं हिन्दी भाषा में हिन्दी भाषा में बहुत हमारे राष्ट्र में हिन्दी भाषा का बहुत उपयोग किया जाता है अधिकतर लोग तो हिन्दी भाषा का ही उपयोग करते हैं बच्चे भी हिन्दी भाषा का उपयोग करते हैं बच्चों से लेकर बड़े तक हिन्दी की भाषा का उपयोग करते हैं हिन्दी भाषा में हम ज़्यादा से ज़्यादातर हिन्दी भाषा का उपयोग करते हैं इसलिए हमें हिन्दी भाषा बहुत अच्छी लगती है और आज कल तो हिन्दी भाषा सभी लोग पढ़ना या सुनना पसंद करते हैं हिन्दी भाषा में चाहे मूवी हो या गाने हों या कुछ डायलॉग हों सभी हम हिन्दी भाषा में ही सुनना या देखना पसंद करते हैं क्योंकि हिन्दी भाषा हमें अच्छी लगती है और हिन्दी भाषा सबसे शुद्ध भाषा होती है हिन्दी भाषा हमें सबसे अच्छी लगती है क्योंकि हमारे राष्ट्र की सबसे अच्छी भाषा हिन्दी है हिन्दी भाषा हिन्दी भाषा का सब हिन्दी भाषा में हमें सब ज्ञान मिलता है इसीलिए हमें हिन्दी भाषा बहुत पसंद है और हिन्दी बोलना भी बहुत पसंद है